हेल्लो मेनेजर साहेब बोलै छी हम एलियै यहाँ घुमै लए तऽ हमरा ई जाननाइ छै अहाँ के केहन रूम छै होटल के की सब व्यवस्था छै ई सब बतैयौ कने हॅं रूमके बारे मे हॅं तऽ हॅं नाम तऽ तोहार होटल के खूब सुनलिहौं लेकिन बतैबहो तब हमरा सोचबै हम तोहर होटल के जैओं की नहि जैओं हम छी हमर दोस्त छै

पानि वाणि के फ़िल्टर आरो बला मिलतै की बाहर सॅं लानय पड़तै पानि ओ तब तऽ ठीक छै ई सब तऽ ठीक छै कितना पैसा कितना और बाथरूम के की छै बाथरूम केहन रहतै अटैच्ड बाथरूम छै की अलग छै तब तऽ ठीक छै पर ई अच्छा खाना तीनो टाइम मिल जेतै हमरा कियै कि हम दू दिन रुकबै हमरा घुमनो छै आ कामो छै ऑफिस के तब तऽ ठीक छै हम तऽ एहने खोजै छलियै काहे की मेन तऽ एहि होइ छै ने कहाँ रहै छियै ई डिपेंड करै छै

ओ इहो व्यवस्था छै तब तऽ ठीके छै कियाकि हम अगर जैबे मीटिंग छै हमर थोड़ा तऽ हमर दोस्त सब वहाँ पर अथी होइ जेतै बोर होइ जेतै तऽ ओकरा लिअ ठीक छै ओ भी टीभी ऊभी देखतै हॅं अच्छा एक बात बताबू कितना पैसा लागतै भाड़ा कितना एक दिन के कितना फिर भी कितना हजार रुपआ लागतै कोइ खाना पीना एकरा मे मिल जेतै तीनो टाइम के खाना एकरे मे मिल जेतै ठीक छै तब हम अभी आबै छी हम अभी बस स्टैंड मे छी तऽ आबै छी अपने घर तक ठीक ठीक छै राखै छी